जोंनि धोरोमारि फोरबोफोरा गासै मोनबा आव जों मोन्नो हायो जेरै बैसागु मागो दौमासि आमथि सुवा ओंखाम गोरलै जानाय आरो कार्थिक गासा बेबादिनो जोङो बैसागु फोरबो आवहाय गोखा गोखै खांनानै जानाय जायो आरो ओंखाम गोरलै आव जों ओंखाम गोरलै जायो मागो दमासिआव जोङो लारु फिथा एनथाव बायदि सावनानै जायो आरो आमथि सुवायावहाय जोङो बायदि रोखोमनि फिथाय सामथाय जेरै थाइजौ खान्थाल बायदिफोरखौ जायो जानाय जायो बेबायदिनो जोङो बैसागु फोरबो आवहाय जोङो बैसागु दाननि संख्रान्थि सानखौहाय जोङो हाग्रायावनो मोननाय गोगा गोखै बायदि मैगंफोरखौ खांनानै बेदर फोरजों संनानै जायो बे जानायनि जाहोन आनो जाहैबाय जाहाते जोङो गोजाम बोसोरखौ हाय गोखा गोखै जानानै जोंनो सोमोन्दो गारनाय आरो बेबादिनो जोङो गोदान बोसोर आवबो गोखा गोखै जानाय जायो मैगं' खांनानै बे गोखा गोखै गोखा गोखैहाय जोङो जाहाते बे गोदान बोसोर जों लोगोसे बे बोसोरनि थाखाय बा से बोसोरनि थाखाय जोङो जाहास जाहाते जोंनि देहाया मोजाङै थायो बा जोंनि देहानि रैखानि थाखाय जोङो बे गोखा गोखै खौहाय मैगंफोरखौहाय जोङो हाग्रा बारिआव खांनानै बेदर फोरजों संनानै जानाय जायो बे गोखा गोखै गोखा गोखैखौ जोङो बैसागुनि बे दिनावल' जानाय जायो होन्नानै जों सान्नानै लानाय जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि धोरोमारि फोरबोजों लोगोसे जोंनि जानाय जामुं फोरनि सायाव जोङो सावरायनो हायो